हेलोव हुंय गेलेले गो तूं मिलाग्रेच्या फेस्ताक गेल्ले मगो काल हांव कितुली गोद्दी म्हुणोन सांगू तुका सायबा भोगोस हांव पोत्तुन येयले आनी आतां फाल्यां पोत्तुन वतलें तुका वचों जाय हांव पोत्तुन येलां आतां व्होय आमी बरोबर या मुगे मगो हांवूच येतोले किद्याक सांग बाकीच्यांक सोगल्यांक रावलें जाल्यार हांव फेस्ताक कोशेंच पावपाचें ना म्हुण हांव एकंटेच येतोले तुजे बरोबर येंव जाल्यार म्हाका सांग जाता या आमी दोगांय जाणां फेस्ताक

तोयारी म्हुण किते सांगू तुका आमगेर कोण कोण सोयऱ्यां येवपाची आसा म्हूणटोकोच तांच्या खातीर कितें तोरी करूंक नाका म्हूण काल बाजारांत वचोन इतलें चिकोन घेवन आयलें आनी त्यो सोसेजीय थंय आसल्यो त्यो बऱ्यो नाशिल्ल्यो म्हूण ती आनी हाडल्यो नात आतां चिकोन रादूंक जाय आनी सान्ना उकडोत दवरल्यां ती तांका दिंवनाका म्हूण बेगीन वचोन येतलें म्हूण केल्ले दोगाय जाणा बेगीन वचोन येवया आमी हय हय तशेंच करुया हय तर कितली गोर्दी आसा थंय धुकलतात लोक सामके कोण सामके फाटीन येता हे घेयात ते घेयात तोशें म्हणून करूंक जोमता गो हय तर फेरयेक एक हय हय फेरयेक एक मारीया मगो पासय किते कितें आयलां ते पोळवया मगो म्हाका एक मगो बरे स्टूल घेवपाक जाय आशिल्लें किचनान बसपाक पांय दुखतात मगो सामके ते उबे रावन काम कोत्ता म्हूणसोर हय तर बोरे बोरे हय या यो यो रावतां